केह् हाल ऐ अस बी ठीक ते तुस इद्धर दा रौह्ने आह्ले ओ होर थुआढ़े इद्धर दियां सिड़का कदेहियां न केह् होया आहो में बी जिंदगी च अज्ज पैह्ली बारी आई थुआढ़े ग्रां ते असें दिक्खेआ ते बड़ी बूरी हालत ऐ अच्छा अं आहो में बी इयै दिक्खा दी ही ठीक ऐ होंदा ठीक ऐ